आं मा होननो होनब्ला आंहा फरायनायाव इन्ट्रेस्ट गैया मानोना आंहा फरायनाय लिरनायाव आं हाखाया आरो लेखाफोरजों आंहा बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैया आरो आङो माखौ मोजां मोनो होनब्ला आङो बिजाब फराय नायावबो हाखायामोन आरो बांद्राय गोसोबो जाया आरो बेफोर बायदि फरायनो बिजाब नायनोबो गोसो जाया आरो आरो मा बुंबावगोन आङो रोंखाया बिजाबखौबो फराय नायावबो बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैखाया आंहा मानोना आङो बिदिनो सावगारि आखिनायफ्राव इन्ट्रेस्ट मोनो बिदिनो बायदि रोखोमनि सावगारि आखियो बिदिनो बिबार इरि बिफां फिथाय सामथाय बेखौ आखिनो मोजां मोनो आरो आरो आङो बेफोर बायदिखौ आं बांद्राय रोंखाला आरो रोङाबो आरो इन्ट्रेस्टबो मोनखाला आङो फरायनाय लिरनायाव